मां कुझु योजनाउनि जे बारे में जीअं ॼाणंदो आहियां या जेको पढ़ियो आहे कॾहिं नैट ते उहो ई आहिनि जीअं स्वच्छ भारत मिशन योजना मुख्य मंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना मुख्य मंत्री लाडली लक्ष्मी योजना या प्रधानमंत्री मात्र योजना हिन तरीक़े जी कुझु योजनाऊं आहिनि आयुष्मान भारत जे बारे में बि थोरो घणो ॿुधो आहे आहिनि त ईअं त इलाही योजना आहिनि